ॾ अप्रैल उणिवीह सौ चालीह सत जनवरी उणिवीह सौ सतरि पंज जून ॿ हज़ार वीह हिकु अक्टूबर ॿ हजार हिकु ॾह नवंबर ॿ हज़ार ॿावीह